हॅलो येस तूं कोण उलयता आं न्ही तुका कितें घेवपा खातीर आं तुगे किदें दुकान बी तशें किदें आसा तर दवरपाक काय घरगुती वापरपाक घरां वापरपाक आं मोटे म्हळ्यार आगो आगर गो गांवठी मीट म्हुणटा ताका आमी मोटेले आं आं हय ते कितलेशें जाय तुका आं पांच धा किलो आनीक हें फिल्डर मीट पेकेटांनी तयार करता तें पूण तेजी कॉलेटी आसा खूब तरे कॉलेटी आसता तुका ते पंदरांनी बी मेळपाचें आसा विसांनी आसा शंबर पर्यंत तेजी रेट आसता हय कित्या ती हय ती वीस ते तीस पॅकेटां मागीर प्युअर आयडेन तुमकां तुका हे आतां रित्रेस आमी लोकल दुकानान विकता तें आं सुपेरीयर आस तें आं आनी मागीर तूं व्हरपा येतले काय तुका डॅलिवरी करपाची तेची डॅलिवरी बी म्हळ्यार तशें पावयता आमी चड बी आसल्यार

मागीर तुगे गाडी पावता घराकडेन पावता खंय म्हणटगीर तुका केन्ना अशें जाय तें आं आनी तूं पेमेंट कॅश करतले घरा कडेन काय गुगल पे कशें कितें कॅश ऑन डिलीवरी दिस हय बरें तुका फाल्यां फोन करता हांव केन्ना सुट्टा तेन्ना फोन करता मागीर त्या टायमाचेर रावलें जाल्यार घरा कडे बरें बरें